हाँ यस

मेधपुर सिटी से

हाँ तो ये मेधपुर के हाँ मेधपुर आ जाओ और वहाँ घोड़ा पछाड़ के इधर है मेरा मेकिन हाँ तो पन्द्रह किलोमीटर पड़ता है वह तो लेकिन आप मेधपुर में मिलो मेधपुर तक तो आना पड़ेगा ना दस हज़ार तक लगेंगे इतने मतलब इतने नोर्मल तरीके से थोड़ी ना कुछ काम होता है अपना हाँ तो ठीक है आप कहीं और करवा लो जहाँ आपको सही लगे हाँ तो कम लगा देंगे हाँ मे मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे काम हैं और यहीं पर दो तीन गाड़ियाँ भी इनकी भी कुछ खराब वगैरह हैं लाइट वगैरह इनको ठीक करना है तो मैं नहीं आ सकती आप आ जाओ ठीक है ठीक है मैं भेजती हूँ

तो आप पाँच किलोमीटर दूर हो ना

हाँ तो ठीक है मैं किसी मेकेनिक को बोलती हूँ ओर आपके पास भेजती हूँ